यौ हमरा अरके जे मेला होइ छै जनम अठमी भादोमे भादोमे मेला होइ छै जनम अठमी ओइमे पूजा करयला जाइ छियै भरि दिन सहय छियै पूजा करय लए जाइ छियै साँझ दै छियै गोर लागय छियै ओइमे जिलेबी चढ़बय छियै मोन होइ छै तऽ नहि मोन होइ छै तऽ जएह इच्छा होइ छै वएह चढ़बऽ लागय छियै माँ चीनी चढ़ेलहुँ बैर शकरकन्द पेड़ा जिलेबी रसगुल्ला तैकेबाद कातिक महीनामे दुर्गापूजा होइ छै दुर्गापूजामे से नओ दिन सहय छियै नवरात्री करय छियै नवरात्री करि कऽ सएह कऽ भरि दिन सहलहुँ आओर साँझ कऽ खेलु अरबा अरबाइन अरबा अरबाइनमे अरबा चाउरके भात बनेलहुँ कयला खेलहुँ दूध खेलहुँ खा कऽ आओर तब फेर जे देख मेला देखय लए गेलहुँ मेला देखयमे धियापुताके देखयलहुँ झूला झुललहुँ झूला सब रहय छै लागल झूला झुलय छियै मनिहारा सबके दोकान लागल रहय छै ओइमे खरिदय छियै खरीद बिक्री करलहुँ सगरो घुमलहुँ फिरलहुँ दुर्गा जा आसिनमे लागय छै छागर कटय छै छागर कटि कऽ अगारी जाइ छै दुर्गापूजामे दुर्गा जी लग दुर्गा जी लग जे अगारी जाइ छै ने तऽ ओकरा छागरके अगारी करय छै फेर काटयवला रहय छै पान प्रसाद चढ़बय छै धुप अगरबत्ती देखबय छै आओर पान प्रसाद लए कऽ फेर छागरके चलि अयलहुँ लए कऽ फेर घरमे बनबय छियै बनाकऽ फेर जकरा जकरा मोन होइ छै दै के दै छै गऽ आओर गाँवमे ईसब मेला लागय छै जनम अठमी लागय छै फेर देखियौ हेउ अइ चैतमे लागय छै राम नवमी राम नवमियो मेलामे भरि दिन सहलहुँ सहि कऽ साँझ कऽ साँझ देलहुँ साँझ दए कऽ फेर मिठाइ मधुर किनलहुँ जे होइ छै धियापुता कानल तऽ अपन किन कऽ दै छियै खरीद कऽ खाइ जाइ छै अपन मेलापर देखलहुँ सुनलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ घुमा फिरा कऽ बाल बच्चाके फेर घर लाबय छी फेर जा कऽ मोहर्रम होइ छै मेला मोहर्रमोमे दहा मेला होइ छै दहो मेलामे हमरा अरके एक दिना चौकी घुमय छै चौकी घुमल चौकी घुमयके फेर दुभि धान सओ टाका दए कऽ पानि धए कऽ चुमाबइ छियै चुमाय कऽ फेरो घुमय छियै फेर एक दिना मेला लागय छै फेर देखय लए जाइ छियै देख कऽ ओइमे लरबारी खेलल जाइ छै लरबारी खेलय छै तऽ लोक अर देखलक गऽ सब कोइ धियापुता मिलकऽ सबकोइ देखय लए गेलहुँ फेर ओतय पान प्रसाद चढ़य लहुँ दाहाके चुनय उनय कऽ फेर घर चलि अयलहुँ फेर सब किछु किन लेलहुँ हर चीज बिकय छै फुकना बिकय छै जिलेबी बिकलक रसगुल्ला बिकलक लिट्टी समोसा सब चीज बिकय छै सब किछु खरदलहुँ आओर सब चीज धियापुता के खियेलहुँ आओर तब अयलहुँ घर